दिनै आङो हाथाइयाव जेन'बा सियार बायदों सियारखौ आङो आंनि गोसोबादि पसन्द' जानानै बायदों आरो बेनिफ्राय आङो दामफ्राथ' बिदिनोसै आजिखालि जुगाव दंफांफोरखौबो मोननो थांला नालाय दा ओंखायनो आङो एसे खम सम दामावनो मोननाय बादि मोनदों आरोखि जेन'बा धरिलक बारस'

बेखिनियावनो आङो बायनानै लाबोनानै न'सिम लाबोबाय आरो दा माजों लाबोदों आङो बे अट'जों लाबोनाय जाबाय आरो